ڈرائنگ کرنا ہمیں بہت پسند ہے اور جو ہے ہم اس سے بہت اچھی اچھی آرٹس کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم طرح طرح کے اس برس پین وغیرہ یوز کرتے ہیں جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور اس سے اچھی طریقے سے ڈرائنگ وغیرہ ہو جاتے ہے اور اب جو ہے ان کا مہنگائی بڑھ گیا ہے جس سے کہ سبھی کو بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے خریدنے میں اور اس سے بنانے میں ڈرائنگ ہر طرح کا بنایا جا سکتا ہے لیکن لوگ خرید نہیں پاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اسی لیے وہ ڈرائنگ نہیں کر پاتے ہیں اور جو ہے اس سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے انسان جو ہے جو بھی آرٹسٹ لوگ ہے وہ سب زیادہ تر ڈرائنگ کرنا ہی پسند کرتے ہیں اپنا کلا دکھانا چاہتے ہیں ڈرائنگ کرنے میں اچھا لگتا ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر خرید نہیں پاتے ہیں